जी जी नम हलो जी नमस्ते मैम किसलिए कॉल की मैम जी बताईए किसलिए कॉल की थी आपने नहीं सर ऐसा तो हमें ज्ञात तो नहीं है बाकी रूल तो फॉलो कर रहे हैं और इस वजह इस बार थोड़ा पन्द्रह अगस्त था जैसा कि आप जानती हैं कल तो उस वजह से जैसा कि पढ़ाई मतलब कि इधर उधर हो गई है बच्चों की नहीं हो पाई है टाइम से तो हाँ ये बात मानते हैं बाकी रूल तो सारे फॉलो कर रहे हैं और किस बाकी अगर आप कुछ कमी लग रही है तो आप बताइए नहीं व्यवस्था तो इस वजह से तो मतलब क्लास मेरी स्किप हो गई तो हम मतलब ऑफिस में ही रहे और बाकी बच्चों को कंप्यूटर में कुछ भी तो जेसे हम ऑफिस में ही रहे कंप्यूटर की वजह से तो देखने में ये लगता कि टीचर ऐसे बैठी है या वो अपना क्लास स्किप कर रही है ये वो ऐसा कुछ नहीं है मैम हाँ वो मैम वो हुआ ये था कि क्लास में टीचर थी नहीं वो इस मतलब उस टाइम किसी टाइम मतलब कि कुछ काम था तो वो ऑफिस में थी औ बच्चे अकेले थे तो उनमें दोनों में लड़ाई हो गई अब क्या रीजन था ये नहीं पता चला बच्चों को तो आप जानती ही हैं एक दूसरे को ब्लेम करना मामला सुलझा

नहीं मैंने एक्शन लिया था मैंने एक्शन नेटवर्क नहीं आ रहा कि कहने का मतलब ये कि दोनों बच्चों के प्रति लिया था मैंने ऐसा नहीं कि एक ही के प्रति लिया था और फिर बच्चों का तो मन ही है वो एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि मैम हमने नहीं किया वो कहते हैं हमने नहीं किया तो फिर यही है कि अब इतना ज्यादा मतलब कि फिजिकल उनको टच नहीं कर सकते मुंह से ही हमने समझा दिया उनको और बाकी अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप हमें बता दीजिए हम उस हिसाब स देख लेंगे नहीं नहीं ऐसे तो नहीं ये तो आपको भी कि यहाँ पर फिजिकल टच मतलब कि करना मना बच्चे को मार वैसे नहीं सकते हैं मुँह से ही समझाना होता है बच्चों को तो वैसे भी नहीं मतलब ये सब चीजें मतलब की है यहाँ पर कि बच्चों को मार पीट समझाओ या उनको फोर्स करो और इतना वार्डन नहीं है वर्क का तो थोड़ा प्रेशर रहता है कि आपको तो पता ही है कि यहाँ पर टीचर अभी सारे नहीं आ पा रहे हैं तो बच्चे फ्री रहते हैं कुछ टाइम अग हम किसी क्लास में रह गई कि एक हाँ नहीं मैम इस इधर तो नहीं पहुँच पा रहे थे क्योंकि हमारी एक टीचर अपसेन्ट थी औ छोटे क्लास ज्यादा फ्री रहते थे तो उसमें एक पीरियड में ओवर हुआ तो दूसरा पीरियड बिजी छोटे बच्चे शैतानी करने लगते हें बड़े बच्चे तो समझदार हो एडजस्ट कर लेते हैं हाँ हाँ मुझे तो बस यही लगता है कि हाँ हम अपना वर्क अपना होनेस्टली कर रहे बाकी किसी को क्या लगता है वो मुझे नहीं पता ठीक मैम नमस्ते मैम